گڈ ایوننگ سر سر میں نے اولا کمپنی کی ٹیکسی لی تھی میں ساکیت سے اور وشو ودھیالیہ کے لیے لیا تھا ساکیت سے آیا تھا سر وشو ودھیالیہ اور میں اتر گیا تو سر میں آپ کی گاڑی میں اپنا بیگ بھول گیا اور سر ڈرائیور سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے جی سر جی سر سر میں بہت پریشان ہوں سر آپ میری ہیلپ کریں اوکے تھینک یو سر آپ نے میرا بیگ حفاظت سے رکھا اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد سر جی سر میں پریشان ہو گیا تھا تھینک یو سو مچ سر تھینک یو سر